हमसब रोटी सब्जी खाइ छिए ओ शुद्ध खाना छै आओर ओहिमे सब्जी खाइ छिए कद्दू आलू या के कहलऽ आब फूलकोबी फूलकोबी आलूके सब्जी शुद्ध अपना जजुआरमे आदमी पैदा करै छै आओर वएह खाइ छिए आओर हमसब विटामिनके अनुसारसँ वएहसब सब्जी छै हमरासबके वएहसब सब्जी खाइ छिए आओर भात दालि तरकारी इएहसब खाइ छिए साग बथुआके साग छै अभी ककरा तेलहनके साग छै इएहसब हमसब खाइ छिए आओर इएहसब खाना चलै छै रोटी सब्जी भात दाल राहरिके दालि इएहसब खाइके हमरासबके छै आओर खाइ छिए आओर ओहिके बाद अपना खेतके गहूम छै धान छै एकरे चावल कुटिके हमसब खाइ छिए आओर कोनो बाहरके सब्जी सब्जी बजारके खाइ छिए कीनिके मगर हमसब हरे हरे सब्जी खाइ छिए आओर कोनो बात नहि छै इएहसब लऽ कऽ हमसब चलै छिए आओर दे टाउनमे कीनिके खाइ छै हमहूँसब जाइ छिए तऽ हरा सब्जी कोनो चीज तऽ विटामिनेवला मगर एकर सब्जी नहि मिलै छै बढ़िआँ ओइसन जइसन चाहिए देहातमे ताजा ताजा से नहि मिलै छै